तो आ जाैए हमारे यहाँ चौराहे पर खोले हैं हम एक हजार रुपये महीने में पड़ेगा और ए सी है और वो पूरा मतलब ये और क्या शक्ति नहीं है ये बारह चलता है न दस से बारह और फिर एक एक से एक से मतलब तीन बजे तक पहले पहले टाइम में आप करवा लीजिए दस से दस से बारह

ठीक है टाइम नौ नौ से ग्यारह कर लीजिए जी मैम

बहुत बच्चे आते हैं दूर दूर से भी आते हैं और सब इतना आपको बता रहे हैं वो हजार रुपये बोली थी कितना आप जो हो बताइए आप कितना देंगी कितना पाँच सौ से में कहाँ हो पाए तो आप फिर एक ही घंटा आ पाएंगी दो घंटे है एक घंटा आ सकती हैं मतलब जैसे एक हजार है तो आप उसमें सौ या डेढ़ सौ रुपये कम कर सकती थी ना अब इतने में थोड़ी ना कम व्यवस्था इतने अच्छे है

तो आज मतलब तो और कम फिर एक ही घंटा हो पाएगा देखिए आप पाँच सौ कर रही हैं पाँच सौ में एक ही घंटा होगा क्योंकि व्यवस्था भी अच्छी है कोई दिक्कत नहीं है हर कोई चाहता है कि हमें कोई दिक्कत न हो सब कुछ सही से हो हाँ लैट्रीन बाथरूम की सुविधा है बैठने की अच्छी सुविधा सब ए सी ही है आ सकते हो ठीक है ठीक ठीक है फिर

हाँ तो नौ से दस ठीक है रख रहे ठीक है